बोलिए कैसे याद किये हाँ तो हमको अ अ अलमीरा का ज़रूरी है

आएँगे दो तीन बजे में आएँगे हमको ज़रूरी है छोटा सा घर बनाया है उसी में सजा के रखना है

ठीक है कितना दाम उम कितना है उसका अच्छा ठीक है कब आएँ तब ठीक है सस्ता में चाहिए अच्छा चाहिए सस सस्ता में सस सस्ता में अच्छा होता है ना वही यह नहीं जो ठीक ठीक दो लाख का घर बनाया है उसमें पचास हज़ार का अलमीरा रखेंगे उससे परिवार चलेगा उससे कमे वाला रखेंगे सही रहेगा हमको सामान ही ना रखना है

हाँ ऊ तो है लेकिन जितना पैसा रहेगा उसी में ना सब काम करना है उसी हिसाब से ना चलेंगे

ठीक ठीक है ठीक है आते हैं

जो कौन कलर में दीजिए और कौन कौन कलर है ऊ तो आप ही ना बताइएगा अच्छा सब अच्छा हाँ जो जो अच्छा हाँ ब्लैक जो कलर अच्छा रहेगा वही कलर ले लेंगे ब्रोन ब्रोन कलर का ब्रोन कलर का लेना है हाँ वही कलर अच्छा रहेगा ना हाँ अच्छा कोई बात नहीं है देखिएगा ले लेंगे ठीक है हाँ एडवांस भी ठीक है भेज देंगे भेज देंगे